हाँ हेल्लो हाँ कहियौ हाँ हाँ कहियौ की भेल हूँ हाँ ठीके छै पहिला काल्हि हाँ तऽ नओ सॅं चारि बजे तक रहै छै पाय हम तऽ कहलहुॅं पहिलुका दबाइ सॅं सही नहि भेल पहिलुका दबाइ सॅं सही नहि भेल ठीके छै आबै छियै आबियौक ने आब कहाँ ठीके छै आबू ठीके छै तहन पैसेंट की भेलै हन और पहिलुका दवाई सब सॅं की भेलै एतय हाँ दूइ सॅं पाँच तक हाँ नहि नहि नहि बजतै कियै पहिले जांच हेतै तहने ने काल्हि खुना हाँ काल्हि खुना अहाँ आबू पहिने खून जाॅंच होयत पेशाब जाॅंच सब होयत हाँ ताहि के बाद फेर दवाइ देल जेतै पहिलुका दबाइ सबटा लेने आयब हाँ सब किछु लए लेबै ठीके छै तऽ आबू काल्हि ठीके छै काल्हि आयब ठीक ठीक हेल्लो